ناسک ضلع میں مختلف مقامی کھیل اور تفریحی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں جو کمیونٹی کو متحد کرتی ہیں اور ان کی بے قراریوں کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں مختلف کھیل جیسے کہ کرکٹ میچز فٹ بال کے مقابلے کیرم میں مقابلے منظم کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو میدان میں اکٹھا کرتے ہیں اور کمیونٹی کے پیچ یکجا کرتے ہیں مختلف تیوہارات اور جشنوں کے موقع پر مقامی فیسٹولس منظم کیے جاتے ہیں جوکہ ناسک کی روایات کو جیون میں داخل کرتے ہیں مقامی کسانوں کی مارکیٹس جہاں وہ اپنی پیداوار کو فروخت کرتے ہیں ایک مقامی ماحول کی تشکیل دیتے ہیں اور لوگوں کو مقامی زراعی مصنوعات کا مشاہدہ لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں یہ تفریحی سرگرمیاں اور کھیل کمیونٹی کی بنیادی جذبے کو بڑھاتی ہے ان کو متحد کرتے ہیں اور مقامی ٹرائڈیشن اور روایات کو مزید قائم رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں